हैलो में उधमपुर दा बोला नी ते में पैह्लें बी जेह्ड़ा वॉयस रिकार्ड कीता हा ते ओह् में पॉजीटिव मतलब प्रोजेक्ट हा जेह्ड़ा टीवी ओह्दे बारे च पॉजीटिव चीज़ां सनाइयां हियां तुसें ई ते हू'न में ओह्दे बारै नैगेटिव बी सनाना चाह्न्नीं पॉजीटिव केह् हियां के मतलब ओह् न्यूज असेंगी दूनिया भर दियां मतलब जानकारी दिंदा टीवी साढ़े मनोरंजन कथे बी ऐ ते साढ़ी पढ़ाई आस्तै बी ऐ ते हू'न एह्दा बैड इंपैक्ट केह् ऐ की एह् मतलब जे मतलब सुधरदे ते हैन केईं ओह् चीज़ां दिक्खियै लेकिन केईं चीज़ां मतलब ओह् होंदा ना साढ़ो दमाक पर गलत असर पांदा ते एह्बी ऐ निक्के ते निक्के बड्डें पर बी एह् गलत असर पांदा ऐ अस चौबी घैंटे टीवी मतलब ओह् होंदी ऐ नी के जनानियां होंदियां टीवी दे अग्गें बेही जंदियां नाटक लाइयै ते पूरे दिन बेही रौह्ना सवेरे बैठना नाटक दिक्खने गी ते शामीं तक्कर बेही रौह्ना एह् बैड इंपैक्ट पौंदा साढ़ी लाईफ बिच ते असें ई इं'या नेईं करना चाहिदा ते कन्नै बच्चें गी टीवी घट्ट दस्सना चाहिदा मतलब टाईम टू टाईम दस्सना चाहिदा खाल्ली होंदे इंटरटेन आस्तै मतलब ओह् ते बड़ा करनी निं ऐ बाऽ खाल्ली टीवी गै दिक्खदे रौहना पूरे दिन एह् गलत चीज़ ऐ मतलब उ'नें ई टाईम पर दस्सना चाहिदा ऐ टीवी बी ते कन्नै होर ठीक ऐ गाने बी सुनो अजकल इ'न्ने गंदे गंदे गाने आए दे जे उ'न्ने पसंद करदे ते ओह् नेईं करना चाहिदा बच्चें ई मतलब असें ई देश देश दे बारै च केह् देश च केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा ओह्दे बारै च दस्सना उ'नें कदें गलत चीज़ां निं दस्सनियां उ'नें ई ते अजकल टीवी बिच बच्चे ड्रग्स ड्रग्स लैंदे कियां लैंदे हू'न ते इ'न्ने गंदे गंदे ड्रग्स लैंदे होर उत्थूं दिक्खियै बच्चे घर बी ट्राई करदे इस लेई एह् चीज़ां उ'नें ई दस्सो ऐ निं ते जेह्की ओह् उं'दी लाईफ बिच भैड़े इम्पैक्ट पाई सकदियां उ'नें ई नेईं करना चाहिदा एह् सारा किश ते